हम घर पर कई प्रकार के पेय पदार्थ बनाते हैं सब से पहला दही की लस्सी लस्सी मेरे घर में गर्मियों के दिन में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि वह पीना हमारे पेट के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है दही लम्बे समय तक पेट को ठंडा रखता है जिस से हमें कई सारी बीमारियाँ नहीं होती हैं इसके अलावा हम नींबू पानी का शरबत भी बनाते हैं क्योंकि नींबू पानी का शरबत हमारे शरीर को बहुत अच्छी ऊर्जा प्रदान करता है इसके अलावा हम चाय और कॉफी जैसे पेय पदार्थ भी बनाते हैं क्योंकि मेरे घर में कुछ लोग को चाय पसंद है और कुछ लोग को कॉफी पीना पसंद है